اگر مجھے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنے کا موقع ملے تو میں پسند کروں گا سعودی عرب جانا سعودی عرب جانے کے پیچھے میرا مقصد ہوگا کہ وہاں اور ہندوستان میں جو مناسبت ہے اس کو سمجھنا اور سعودی عرب مرکز ہے ایک بہت بڑے مذہب کا اس چیز کو سمجھنا جس طرح ہندوستان ایک بڑے مذہب کا مرکز ہے اسی طرح عالمی استر کے عالمی سطح کے بڑے مذہب کا مرکز ہے سعودی عرب جس طرح سے یوروپ ایک مرکز ہے بڑے مذہب کا اسی طرح دنیا کے بڑے مذاہب کا سب سے بڑا مرکز سعودیہ عرب ہے سب سے بڑے مذہب کا مرکز سعودی عرب ہے اسلامک مذہب کا سب سے بڑا مرکز سعودیہ عرب ہے مذہبی طور پر اس کو دیکھنا اس کے بعد اس کے حالات جو وہاں پر قدرتی نظام ہے ایک صحرا کے طور پر جہاں پر ہمیں غذا کے طور پر الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹرانسپورٹ پر الگ الگ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہاں کا سفر ایک عمدہ سفر ہوگا وہاں کی زندگی ہندوستان کے زندگی سے الگ ہے خوبصورت ہے اس کو دیکھنے کا نظریہ اس کو جینے کا نظریہ اس کا تجربہ یہ سب پسندیدہ رہیں گے